हा हैलो

हा अच्छा

त तव्हांखे मतिलबु घणे ताईं बि जीअं मालाऊं खपेव टीह खनि ऐं स्वागत फुल हथ में ॾियण लाइ गुल खपेव उहे बि टीह हुजनि टीह खनि उहे हुजनि हा त इन इन्हनि जा थींदव तव्हांजा सम्झो टे हज़ार खनि हिननि जा थी वेंदव

अच्छा टिनि हज़ारनि ताईं हा ठीकु आहे ऐं जेको तव्हां चओ भई सजाइण लाइ मंडप सजाइण लाइ बि गुल खपेव हा त उहे बि तव्हांजा थींदव पंज हुन जा बि ढाई हजार खनि हुननि जा बि लॻंदव त ढाई हज़ार इहे ऐं टे हज़ार उहो त साढी पंज ऐं टे घणा थिया साढी अठ हज़ार ये थी वेंदव ऐं ॿियों छाता चओ पिया हा उहे त कयासीं न टीह खनि चयेव न उहे बि हा उहे बि थिया ऐं ऐं छा घरु वर सजायण लाइ बि खपेव डेकोरेट करण लाइ हेतिरा ई खपेव हा त हिननि जा अघ कुल मिलाए करे नव हज़ार में तव्हांजो कमु थी वेंदव नव हा त ॿियों बि कुझु गुलनि में खपेव त ॿुधायो ॿियो बि कुझु अथव त असां वटि त सॼी वैरायटियूं अथव जेको बि तव्हां कराइणु चाहियो है न की अना सुठी क्वालिटी में खपेव त पो अञा असांजो जीअं चारि हज़ार वारो आ हिकिड़ो हुन में ॾाढा सुठा ही पलंग जीअं सजी मिलंदव

हा हा वधीक बढ़िया ठहंदव हा त हा त त पंजनि वारो ॾाढो सुठो ठहंदव तव्हांंखे असां पंज सौ खनि डिस्काउंट ॾींदा तॾहिं बि तव्हांजो ॾहनि हजारनि ताईं सम्झ थी वेंदव तव्हांजो अगरि तव्हां पंज सौ खनि डिस्काउंट थींदव वधीक त हाणे थी न सघंदा हेॾो त गुलनि में बि प्रोफिट हूंदो कोन्हे को हाणे पंज सौ खनि जीअं हुअं त पंज हज़ार में जीअं हाणे पंज हज़ार कमरे जा पूरो सजाइण जा ठही वेंदव ऐं टे हज़ार खनि जेकी जेकी मालाऊं चयंव अ त हा उहे थी वेंदव ऐं जेके मंडप सजाइण लाइ जेको हो खपेव गुल उन्हनि जा ढाई हजार उन्हनि जा बि थी वेंदा न हा त पंज सौ जेके उहे मथां लॻेव था उहे खणी असां घटि करे ॾह हजारनि में तव्हांजो मतिलबु सुठे सां ठई थी वेंदव ऐं अञा कुझु खपेव त ॿुधायो हा फ्लावर पोट वग़ैरह जीअं गुल गुलनि जो गुलदस्तो वुलदस्तो अगरि कंहिंखे तव्हांखे पंहिंजे मेज़बाननि खे ॾियणो हुजे त उहे बि असां वटि अथव मतिलबु हिकु पीस असांजो पवंदो सम्झ पंजाहु रुपिए जो हिकु मिलंदो पोट ईअं ठहियलु ईंदो आहे जीअं गुलदस गुलनि जो उहो पवंदव अगरि तव्हांखे उए खपेव त उहो पोइ ॿुधायो ठीकु आहे हा ठीकु आहे हा ठीकु आहे